आं आंनि ओरैनो थानाय समाव गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै गावखौ गावनि समखौ बारहोयो जेरै लाइख नखर न'नि माखासे खामानि जेरै नखरनि खना खनला थानाय हाग्रा बायदिसिनाखौ फुनानै नखर न' न' न'नि उसुं गुदियाव थानाय गोबां बिफां लाइफां बा बिबारफोरखौ फोसाबनानानै थानो बा सम बादियै गोबां खामानि मावनो आं मोजां मोनो जेरै नखराव बिमा बिफा बा मामि बाबा बा आइ आफा बेसोरजों नखरनि न'नि खामानिखौ आङो मावफानानै मोजां मोनो आरो बारहोयो समखौ जेरैबादि समखौ बारहोनांगौ बेफोरबादि आं बारहोयो जेरै नांगौ बादि समाव आं फरायो नांगौबादि समाव आं न'नि खामानि मावो जेरैबादि गोनांथि दं बेबादि आं खामानिखौ मावो जेरैबादि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ मावो जेरै दसे खामानि मावबाय दसेनि उनाव माबेबा मोनसे खामानि मावलायबाय बा खामानि फोजोबखांनायनि उनाव माबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो आं मोजां मोनो जेरै खामानि जोबखांजोबोब्ला दसे मबेल नायबाय बा मबेलाव गेम गेलेबाय गोबां रोखोमनि खामानि मावो मबेलावबो थिग बिबादिनो न'नि खामानिखौबो जेरैबादि लामा लानानै मावनांगौ बेबादिनो मावनो मोजां मोनो जेरै नखरनि न'नि दुब्लियाव माइ हानाय बोथोराव माइ हानाय माइ बजा रोगानाय माइ रोगाफानाय माइ मारा होनाय माइ थिखांनाय माइ बाख्रियाव सोनाय बाख्रि फोसाबनाय गोबां खामानिखौ मावनानै आं ओरैनो थानाय समफ्राव बारहोयो जेरै फाथो फोनाय समाव फाथो दाननाय समाव फाथो दानफानानै बिफा मामि बाबा जों आइ आफाजों फाथो दानफानानै फाथो रोगाफानानै मोजां मोनो न'आव ओरैनो थानाय समाव बारग'होनो आं गोबां समाव ओरैनो हगारा जेरैबादि समजों लोगोसेे थांफानांगौ जेरै बायदि नाें आं समजों लोगोसे थांफायो जेरैबादि समखौ हगारनांगौ बेबादिनो आं समखौ हगारो